मुंहिंजे जीवन में सभिनि खां वॾी चुनाई चुनौती इहा आई आहे की मूंखे जीअं शादी थी तंहिंखां पोइ तुरंत ई जेको बारु थियो उनखे थैलेसेमिया आयो जेका बीमारी असां कॾहिं ॿुधी कोन हुई उहा ई आइ जंहिं बीमारीअ में असां कॾहिं ॿुधी बि कोन हुई ऐं उहा ई बीमारी असांजे ॿार खे आई उन में छा हस्बैंड ऐं वाइफ ॿिन्ही खे थैलेसेमिया हूंदो आहे त ॿार में मेजर ईंदो आहे पर असांखे ख़ुदि खे ई ख़बर न हुई की असांखे थैलेसेमिया माइनर आहे त उन्हनि बिन्हिनि जो हिकु ॿारु मेजर अची सघे थो हाणे मां तव्हांखे थेलेसेमिया जे बारे में ॿुधायां थी थेलेसेमिया हिकु गंभीर बीमारी आहे ज़ाल मुड़ुस खे थेलेसेमिया माइनर हुजे त ॿारनि खे बि थेलेसेमिया अची सघे थो जालि मुड़ुस खे थेलेसेमिया माइनर हुजे त उन्हनि जे ॿारनि खे बि मेजर अची सघे थो थेलेसेमिया हिक खून जी बीमारी आहे थेलेसेमिया मेजर ॿारु हर पंद्रहें ॾींहुं खून चड़ाइणो पवंदो आहे थेलेसेमिया वारे घर में घणा ई दफ़ा आर्थिक तंगी बि थींदी आहे थेलेसेमिया में बि ॿियो कुझु कोन्हे पर खून जी कमी थींदी आहे हर पंद्रहें ॾींहुं ॿार खे खून चड़ाइणो पवंदो आहे शरीर में जे थेलेसेमिया में ॿार खे शरीर में खून न ठहंदो आहे हिन करे उन खे ॿाहिरां ॿियनि जे खून वठणो पवंदो आहे मुंहिंजो छोकिरो जेको थेलेसेमिया आहे उनखे बि इलाही तकलीफ़ सहन करणी पवंदी आहे ऐं नंढो पंजे महीने जो हुयो तॾहिं खां ई उनखे सुयूं लॻाइणियूं माय टाइम ते वञिणो हॉस्पिटलुनि में वञी ॿ ॿ ॾींहं टिकणा इलाही ॾुखियो कमु आहे ऐं इहा इलाही वॾी चुनौती आहे की जंहिंखे चवण बि इलाही मुश्किलु आहे ऐं थेलेसेमिया वारे ॿार खां बि हार्ड वर्किंग न थींदी आहे थेलेसेमिया वारो ॿारु जीअं सम्झो हिकु बीमारी आहे उनखे जीअं ऐं ब्लड बि घटि थिए त बीमार वांगुर लॻंदो आहे खून टाइम ते चड़ाइणो पवंदो आहे थेलेसेमिया जी जांच ॿीं महीने जी गर्भ में थींदी आहे हीअ जांच बॉम्बे या मद्रास में वैलोर में थींदी आहे ऐं हिन में खून टाइम ते चड़ाइणो पवंदो आहे जीअं सरीर खे टाइम ते खाधो खुराक खपे तीअं थेलेसेमिया वारे ॿारनि खे खून टाइम ते चड़ाइणो पवंदो आहे जॾहिं ॿोड़ु आई तॾहिं खून मिलणु घणो मुश्किलु हुयो

कोरोना में बि खून घड़ी खून मिलण बि घणी परेशानी थी हुई इहा इलाही वॾी चनु चुनौती आहे जीअं कुझु ॿाहिरि कुझु थिए थो दंगा फसाद त उन में बि ब्लड जी इलाही परेशानी थिए थी ऐं उन लाइ असांखे घणो ई ॾुकिड़ो पवंदो आहे माना हीअ हिकु इलाही वॾी परेशानी आहे ऐं चुनौती असांजे लाइ आहे जंहिंखे असां ऐक्सेप्ट कई आहे